हांव म्हजो असो लेजर टायम जो आसा तो असो लायक मुवी पयता खंयची एक नवी मुवी बी येयना ती मोबायलार पयता नाजाल्या सिरीज खंयची बरी आसा जाल्यार सिरीज पयता ना जाल्यार नाजाल्यार अशे खंयचे म्हाका एक न्यू डिश ट्राय करपाक जाय जाल्यार हांव युट्यूबार पयता आनी मागीर ते ट्राय करता बरें आतां वायट जाता तें तें मागीर फुडलें फुडें पूण ट्राय करता पूण आनी अशेंच नाजाल्यार अशें सारकें अशें बेजार येता जाल्यार अशें रिल्स पयता विश रिल्स पोवन टायम वेस्ट करता शिकपाचें अशें हांव कांय करना तें फक्त आदले आसा आनी खंय फ्रेंडा वांगडा अशेंच एक बेश्टे या म्हटल्यार फ्रेंडा वांग वांगडा खंय भोंवपा वयता थंयसर मागीर ना जाल्यार अशी गेम खेळटा फोनार खंयची ब्रेन टॅस्ट बीन तसली मातशी मात्शे तकली यूज करता हांव लुडो ना जाल्यार ऑनलायन लुडो अशी सगळींच म्हजी फ्रेंडा फ्री आहा पूण घराक भोंवपा वचोंक शकना आवय बापूय धाडना जाल्यार मागीर आमी लुडो बिडो अशी खेळटात नाजाल्यार विडियो कॉल करतात टायमपास करतात आनी

आनी अशीच म्हजी कजन्स बी जन फ्री आसा अशे हॉलिडे आसा जाल्यार हांव तेंच्या वांगडा गेम खेळटा लायक गेम्स लायक म्हणल्यार बॅडमिंटन ती एकूच गेम म्हाका बरी खेळटा सो ती गेम हांव खेळटा मागीर फाल्या मागीर डॅडी म्हणटा इतले ऑलरेडी घरान पासून किदें करतले तेका लागून जाण म्हाका कंप्युटर क्लासीक घातले एज अ लेजर टायम पूण तो लेजर टायम न्हू पूण ते कंप्युटर क्लासीचे खूब यूज जाता सो हांव खूब कितें शिकलें हें कंप्युटर क्लासीन आनी म्हाका नवें अशें शॉर्टकट्स बीन कळ्ळें कंप्युटराचेर स्टिचींग स्टिचींग म्हाका कळना पूण मम्मा कडल्यान केन्ना हांव बसता आनी म्हाका सांगता अशें किदें अशें एम्ब्रॉयड्री बीन शिकय म्हणून ती म्हाका दाखयता म्हजे कडेन जायना ती दुसरी गजाल तरी पूण हांव करता म्हाका जाता तशें आनी बूक रिल्स रिल्स

आनी युट्यूबार वयता असो सारकेंच कांय काम ना जाल्यार हांव लायक युट्यूबार वयता थंयसर दुसरे दुसरे रेसिपीज पयता म्हाका करपाक बेजार येता पूण हांव रेसिपीज पोव पयता पयता आनी म्हाका टायम वेस्ट करता आनी जेन्ना म्हजे नॅट सोंपता तेन्ना मागीर हांव न्हिदोंग वयता न्हिदता नाजाल्यार म्हणजे म्हाजे एकले फ्रेंड फ्री आसा जाल्यार तेका म्हण चल कितें शॉपिंगींग या मागीर मॅशीज मॉलान बिरान वयता टायम पास करतात आनी येतात आनी मेन म्हणल्यार आमचे फूड आमकां स्ट्रीट फूड भायलें खाण खूब आवडटा सो आमी ते ते ट्राय करपा वयतात मोमोज सूप शौर्मा तसले सारके आमकां चड लायक